हाँ हमारे गाँव में महिलाएँ की भूमिका समय के साथ बदली है महिलाएँ पढ़ाई में भी हैं महिलाएँ काम भी कर रही हैं महिलाएँ आशा में भी हैं महिलाएँ जाकर के समूह में भी हैं राजीव प्रधान गाँधी योजना के समूह में सारी महिलाएँ काम करें बैकिंग में महिलाएँ काम कर रही हैं कंप्यूटर क्षेत्र में महिलाएँ काम कर रही हैं पढ़ाई कर रही हैं टीचर बनी हैं हर विभाग में महिलाएँ हैं पहले से बहुत बदलाव है महिलाओं को बहुत छूट है महिलाएँ हम लोग को टीचर बनी हैं बच्चों को अब पढ़ाती हैं लिखाती हैं आशा हैं और ये आगनबाड़ी की हैं जो बच्चों को बर भउती को भोजन पानी सारी सुविधा दिलाती हैं महिलाएँ भी बहुत आगे हैं विकास कर रही हैं आगे की महिलाएँ बाल विवाह करके लोग घर में से बाहर नहीं निकलते थे और हास्पिटल तक में जो महिलाएँ को जाना भी वर्जित था आज महिलाएँ हर क्षेत्र में विभाग में दवा में दारू में हास्पिटल में हर से काम कर रही हैं महिलाएँ महिलाओं को कोई बाधिक नहीं है थोड़ा बहुत भी है दिहात में लोग बाधित कर रहे हैं लेकिन अब आने वाला समय वो बाधिक नहीं रहे जाएगा अच्छे तरह से महिलाएँ जी रही हैं स्वतंत्र से जी रही हैं मोदी जी के राज में महिलाएँ योगी जी के राज में अच्छे से जी रही हैं अपना काम कर रही हैं सुबह से लेके शाम तक ले बाहर काम करके घर पे आ रही हैं महिलाएँ जनरल इस्टोर पर हैं महिलाएँ कहाँ भी नहीं हैं हर जगह महिलाएँ काम कर रही हैं बच्चों को पढ़ाना महिलाएँ दाई का काम कर रही हैं महिलाएँ रसोई का काम कर रही हैं इस्कूल पर महिलाएँ हर जगह हैं महिलाओं को कोई बाधिक नहीं है और पढ़ाई भी करती हैं काम भी करती हैं महिलाएँ को कोई किसी प्रकार का सामना का बाधा करना नहीं पड़ता है महिलाएँ को हर नर्शिंग होम में हो या इस्कूल हो पढ़ाई हो दुकान हो हर जगह महिलाएँ अपना काम कर रही हैं महिलाओं को बहुत सुविधा मिल रही है बच्चियों को सुविधा पढ़ने लिखने का मिल रहा है कोई दिक्कत बेटी या बेटा में कोई अंतर नहीं है लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं महिलाएँ भी हर काम कर रहे हैं पुरुष लोग भी अपना काम कर रहे हैं पहले के लोग थे घर के बाहर निकलने नहीं देते थे तो महिलाएँ अंदर घुट के मरती थी अब अपना स्वतंत्र जीवन है अपना व्यवस्था है पढ़ रही हैं पढ़ा रही हैं हर क्षेत्र में हैं दवा दारू से लेकर के पढ़ाई लिखाई ये नरेगा से लेके हर काम में महिला हैं शिक्षामित्र में हर चीज में भी महिलाएँ हैं हमारे देश की महिला जागरूक है